हम अपना मम्मी पप्पाके एगो लड़का रहै छै बहुत मान दान करैत रहै हमरा ओकर अलावा पप्पाके रहलाके बाद कुछ भी मतलब चाही तऽ जे चाही से मिल जाइत रहै जब पप्पाके डेथके बाद कुछ भी मतलब जब पापाके तबियत खराब रहै तऽ उ समयमे हमर दीदी सब सपोर्ट केले रहै हमरा जे हमरा पास पाँच गो दीदी है सब दीदी कुछ कुछ पैसा पूराके उसब सपोर्ट केले रहै इलाज उलाज खातिर आओर दीदी सब भी आओर जीजा सब भी रहै सपोर्ट कयले जेकरा कारण हमसब इलाज करबेली फिर भी कोइ फायदा ना भेल आओर ओकरा बाद हमसब घर आ गेली आओर रहल बात कमजोरीके तऽ परिवारसँ बड़ा कोइ ताकत ना होइ छै आओर परिवारसँ अधिक कमजोरी ना होइ छै आओर दोस्त यार भी है तऽ सही टाइमपर कितना दोस्त साथ ना दै छै कुछ ही सए गो मे एक आधे गो जे होइ छै से दोस्त साथ दै छै बाकी दोस्त देखलक समय पड़लापर सब साथ छोड़िके चल गेल लेकिन कुछ एगो दोस्त हमर दू गो जे हमरा सपोर्ट केलक रहै जे हमरा गाँवके रहै घरके बगलमे नीतीश कुमार नाम रहै ओ अभी फिलहाल बाहरे रहै यऽ लुधियानामे वहाँपर भी अपन फैक्टरी वगैरह चला रहल हऽ